गॅस हांव गॅसाचे बद्दल सांगतां गॅसाचे फायदे कशें आसा कितें आसा कशें तरेन आमकां गॅसाचे फायदे जाता तें हांव सांगतां गॅस जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना घरांत एक गॅस आसा आनी आमकां जेन्ना अर्जंट जेवण करपाक जाय सामकें अर्जंट आसा तेन्ना आमच्यांनी गॅसाचेर जेवण करपाक जाता बेगींतल्या बेगीन आमकां जेवण मेळटा गॅसाचेर रांदल्यार खूब खुबूच कमी वेळा भितर म्हणल्यार चुलीचेर जावं चड टायम लागता खूब वेळ लागता पूण गॅसाचेर आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां जेवण मेळटा कमी वेळा भितर आमकां जेवण जेवण जावं च्या कॉफी आनी कीत कितेंय जावं कितें करून खावपाक जाय पदार्थ जावं कितें दुसरें करपाक जाय जाल्यार आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां मेळटा गॅसाचेर रांदल्यार आनी चुलीचेर खूब म्हणल्यार खूब टायम वेळ लागता तें शिजपाक जाय तें जावपाक जाय तयार जावपाक जाय जावं इव्हन इंडक्शन आसा जाल्यार तें तेचेर लायट समज घरांत लायट गेली जाल्यार तेजेर जेवण जावचें ना कारण इंडक्शन जें आसा तें म्हणल्यार लायटीचेर चलता आनी तें केन्नाय मोडपाक शकता इंडक्शन चालू आसता न्ही समज तशें पूण गॅसाचेर आमकां खूब फायदे जाता जेवणाचे जावं जेवण करपाक जावं आनी कितें तयार करपा खातीर बेगीन बेगींतल्या बेगीन जेवण करून जेवपाक मेळटा घरा कडेन दनपारचे वेळार जर घरा कोणीय तरी सोयरीं जावं कोणूय येता जाल्यार तेंकां बेगींतल्या बेगीन जावं रोखडीच दाळ जावं शीत जावं भाजी करून आमी वाडपाक शकता गॅसाचेर करपाक मेळटा आमकां बेगीन आनी तशेंच लोक जे रानांत वता रानांत जीं लाकडां मारून चुलीर घालपा खातीर तें हाडटा झाडां कापपाचीं आनी तीं झाडां कापता आनी लाकडां घेवन येता चुलीर घालपा खातीर आनी हो गॅस आयिल्ल्यान जी लाकडां झाडां मारपाचीं जावं लाकडां काडपाचीं खूब कमी जाल्यां कित्याक म्हणल्यार गॅसाचो वापर जाता गॅस आयिल्ल्यान खुबशे लोक चुलीचेर रांदनात गॅसाचेर सगळें करतात सगळें जेवण आसा तें गॅसाचेर करतात चुलीचेर करतात पूण खूब कमी प्रमाणांत करत आसत पूण गॅसाचेर खूब करतात हो एक फायदो जालो कित्याक म्हणल्यार जीं झाडां उरलीं आमचीं वर्सान वर्स जीं लाकडां करपा खातीर झाडां मारतालीं तीं झाडां उरलीं आनी लाकडां आमकां म्हणल्यार लाकडाचे बदला गॅस आयला गॅसाक गॅसाचेर आमी रांदपाक शकता रांदपाक जेवण करपाक मेळटा आनी दुसरो फायदो जाला तो म्हणल्यार सरकारान जी वेग वेगळ्यो स्किमी काडल्या तशेंच गॅसाच्योय स्किमी काडल्यो आनी गरीब लोकांक जे गरीब लोक आसा तांकां कमी पयश्यां भितर म्हणल्यार तेंचे जे कोण स्किमी एप्लाय करता तेमी तेंमकां म्हणल्यार हो गॅस मेळ्ळा म्हणल्यार कमी पयश्यां भितर कांय थोडेशे पयशे दिवून जावं तेंकां हो गॅस मेळ्ळा म्हणल्यार तेंक गरीब म्हणल्यार ह्या गरीब लोकांक सुद्दां गॅसाचो फायदो जाला म्हणल्यार जे लोक काम करता खूब कश्ट करता म्हणल्यार गांवांत रावपी लोक जे आमकां सामके गरीब अशें दिसतात म्हळ्यार खूब काम करतात मागीर तांकां आर्थीक हें आसता म्हळ्यार पयशांचीं तेक लागून तो गॅसाचो फायदो त्या गरीब लोकांक जाला आनी अशें हे फायदे म्हळ्यार गॅसाक लागून खूब अशें फायदे जालात लोकांक तशेंच बेगींतल्या बेगीन जेवणाक लागून मागीर झाडां जावं मारपाक तीं तांकां लागून आनी ते गरीब लोकांक गॅस दिला ताका लागून खुबशे अशें फायदे ह्या गॅसाक लागून जालात